हेलो सर जी नमस्कार क्या आप सवेग्गी से बात कर रहे हैं सर मैंने खाने के लिए आर्डर किया था अभी दो घंटे पहले तो एक्चुअली मैंने उसको क्या है कि कैंसिल कर दिया है मुझे खाना नहीं चाहिए तो इस वजह से मैने इसको कैंसिल कर दिया है तो मुझे मेरा जो रिफंड अमाउंट था वो उसके लिए अनुरोध किया था मगर मुझे अभी तक नहीं मिला है मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था तो क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं कि अभी तक मुझे वे क्यों नहीं मिला है और मुझे वे जल्द से जल्द चाहिए था कि मैं दोबारा से कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दूँ मुख्य कारण क्या है कि उस में इतना टाइम लग रहा है मुझे उस ऑर्डर को रद्द किए हुए दो घंटे हो गया है तो आप से निवेदन है कि मुझे उसे जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में देने की कृपा करें